आङो दाखालिसो अनलाइन एपाव मोनसे स्कार्ट बायदोंमोन आरो बेनि दामा बारा बुर्जाबो नङामोन आरो बे स्कार्टा जोबोद मोजां सफैदों आरो आंनो फिटबो जादों